आं जी राम राम जी आं कॉलेज़ कॉलेज़ आं जी रिप्लेसमेंट आं प्लेसमेंट होआ दी ओह् नौकरी दे निकलदे रौहंदे जियां कोई बी जियां आयूर्वेदिक टीम होंदी ऐ ओह्दे कोला बद्ध सिलेंडर एजेंसी टीम होंदियां इस स्हाब दे अकार्डिगली मतलब जॉब निकली दी वेकेंसी निकली दी अगर तुस ज्वाईन करना चाह्ने इस च फार्म होंदे ऐ नौकरियां मतलब की आयूर्वेदिक होइयां ते जियां फैक्टरी बगैरा नौकरी होई होर सनाना तुसेंगी होर जियां न्यूज़ पेपर क्वालिटी पर जियां थुआढ़ी लग्गनी उस पेपर पर होर जिया न्यूज़ पेपर ज्वाईन करना रिटन बगैरा होंदा ओह्दे च